ह हा हेलो डॉ गौरी उलयता न्ही आ हांव तुमचे पेशंन्ट उलयता काणकोणसान निकिता आह य हय म्हळ्यार म्हाका ना रातीसान म्हजे पाय खूब उसळपा लागलात आनी धोंपरा सारके चल उठूंक बसूंक जायना हय तशें केला म्हळ्यार ती वखदां आसली ती मातशीं हांवें चुकयली बाय अ म्हाका ती घेतली न्ही एसीडिटी जाता हड्यान जळटा आनी उल्टी येयल्या सारकी जाता म्हण ती दोन फावटीची वकदांदा हांवें चुकयलीं आनीक तें लॉशन लायिल्लें आनी एक्सरसायज सांगील्ली पय डॉ ते म्हाज्यान करूंकच जायनात करपाक गेले की न्हा म्हाका खूब दुखता होय होय डायट हांवेन तुम्ही सांगला तसोच घेतला आसा डायटा कांय प्रॉब्लेम ना फकत कितें जालें काल म्हाका मातशें म्हागे धुयेगेर वचपा पडले मातशे ट्रेवलींग जालें तेक लागून गाडीयात चड वेळ बसून प्रवास जालो तेका लागून मातशें पाय किट तेका लागून आसतले कळ्ळें कांय खबर ना म्हाका खूब दुखतात रातीसान अम हा

हा आतां आतां म्हजी धुवो येतगीर हांव तुका फोन करपाक लायता डॉ तेन्नां तूं मातशें वेगळे प्रिस्क्रीपशन दितली कारण की हांव म्हाज्या धुवेगेर आस न्ही ते म्हाका योवपाक मेळना काणकोण माशें पयस हांव परत कंडीशनान म्हाज्यान आता उठपाकूच जायना हय म्हाका ती तुय सागले म्हण म्हाका तीं वखदां कळची ना ती म्हजी धूव कामासान येतली पय तेन्ना हांव तुका फोन करपाक लायता तेन्हा ती मातशी एसिडीटी जायना ती वखदां दी डॉ हा हय हय

हय हय ते व्यायाम मातसो के करना जाल्या जाता करपाकूत जाय म्हण आसा आ हा आ हा हा बरे हा हा हांव तुक सांजचो फोन करपाक लायता बरें बरें थेंक्यू डॉक्टर